मुझे लगता है कि अन्य भाषाओं की तुलना में हिंदी भाषा है जो हमारी सबसे अच्छी भाषा है उसको बोलने में समझने में लिखने में सभी तरह से सुविधा रहती है सभी लोग उसको आसानी से समझ सकते हैं उसको जान सकते हैं पढ़ सकते हैं और बोल भी सकते हैं इसलिए अन्य भाषाओं की तुलना में जो हिंदी भाषा है वो सोचने समझने में और सीखने में बहुत ही जल्दी आ जाती है इसलिए हमारी हिंदी भाषा है वो सबसे अच्छी भाषा है